हमरा यहाँ तऽ बहुते प्रकारके काम होइत छै फैक्टरी भी छै दुकान भी छै दुकान भी छै महिला सब जाइत छै घर पर भी लाके काम करैत छै बिस्कुटके फैक्टरी भी छै होलसेलर भी छै दुकान भी छै किरानाके ऊनके फैक्टरी भी छै सब किछु छै तऽ महिला सब दुकान पर भी जाके काम करैत छै आओर घरमे भी लाके ऊन उन बनाबैत छै मोती उती गाँथैत छै आओर सिलाइ भी करैत छै कि दू पैसा महिला भी कमाइ दू पैसा महिला भी कमतै तऽ अपना हाथमे आमदनी होतै कि दूसराके हाथ पसारेके नहि पड़तै महिला सब साड़ीमे फ़ॉल भी लगाबैत छै ले आके दू पैसा कमाइ कयली यहाँ बहुत बहुत बहुत तरीकाके अच्छा अच्छा काम छै फैक्टरी उकटरी बिस्कुटके फैक्टरी ऊनके फैक्टरी होलसेलर दुकान छै मोतीके फैक्टरी कपड़ाके दोकान ओहिमे रहैत छै ओहिमे बहुत अच्छा बहुत काम हइ ओहिमे यहाँ सीतामढ़ीमे बहुत अच्छामे काम हइ अहाँ काम करैत छियै अच्छा लगैत छै कि दू पैसा आमदनी हमनी भी एक पैसा कमा सकैत छियै बहुत फैक्टरी मोती लाके घर भी घरमे भी काम कऽ लै छियै आओर हाथके हाथमे पैसा भी रहतै